अ हेल्ल' औ सिनायदों दा नों आंखौ औ माने आं माने नोंथांखौ माने लकेलनिखाय माने सोंहरनाय जादों आरोना नोंसोरनि जायगायाव बबेयाव बाजार जायो बबेयाव बिदिनो हा गय हानना लासोबाय ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बन्द' जाना होबाय ओमफ्राय गाबोन लांजागोनना लांजायाथाय बेखौसो माबायदि दामफोरा औ औ औ औ औ औ औ औ औ आं गय लांनोसै ओमफ्राय कबि गायदोंमोन कबिखौबो लांनो सान्दोंमोन आं कबि बिदिनो आलुफोर गायदों फानलुफोरबो दं आरो ना बेफोर नाङोदा ना नांनायालाय औ औ औ औ औ औ

औ औ

जोंनि बाजाराव न' औ औ ओमफ्राय माबाफोर मासुलफोरबो लायो नामा बाजाराव ओमफ्राय औ औ मासुल खाङो न'

दांफेराखैमोनदा ओंखायनो इसे सम मोनबा थाफाना होदो न' हायोबा आंबो बोरैबा मोनो हारसिं हाग'नाय नङा नालाय ओं औ औ औ औ औ औ बेनोथ' दा

औ औ औ जागोन नांबावगोन नामा नै जाबाय दे दे अ दे दे दे